आं साम' मैगं संनायखौ न'आवनो न'आवनो रोंखादों आरो आं आइनिफ्राय सोलोंदोंमोन साम' मैगं संनायखौ बिरात गोरा मोनो मानो होनबा सोमनानै गुरना लाबोनानैबो सोमना दोननांगौ हरनै हरनै सोमना दोननानैसो बेनिफ्राय दाननांगौ संनायावबो बिरात गोब्राब गोबावमानि सुनांगौ साम' मैगङा साम'आ बेनिफ्राय बेखौबो माजों गोथाव जायो सबाय आरो दालिजोंसो गोथाव जायो सबायखौ आरो एवना लानांगौ एवना लानानैहाय ओमफ्राय दालि दालिजों सबायजों खनसेयावनो रुनानै लानांगौ रुना लानानै बेनिफ्राय दोनबाय दोननानै आरो साम'खौ फानलु संख्रि फालुखौ रुसुनखो देना लाबाय आरो देना लानानैहाय ओमफ्राय पियासखौजों ओमफ्राय माबा सेरग्रोबाय आरो साम'खौ सेरग्रोनानै बेनिफ्राय फानलुफोरखौबो होबाय होनानै बरियासे संख्रि माहाय होबाय आरो हाल्दै माहाय होबाय ओमफ्राय आरामसे माबाबाय आरो एरनानै खोबहाबना होबाय खोबहाबना होनानै दसे पास मिनिट बा दस मिनिटसो थानानै आरो धाकोनखौ बोरलानानै एरना होनांगौ आरो खोबना होनांगौ खोबनानै आरो पास मिनिटसोनि उनावहाय आरो धाकोनखौ बोरलाना आरो एरनानै आरो खोबहाबफिननांगौ खोबहाबफिनना होनानै उनावहाय साम'आ बाहाय फेफ्रे फुफ्रु गाबो नङा बिदि गाबोबा बै माबाखौ दालिखौजों सबायखोजों रुनाया बेखौ ओमफ्राय सबायाव होफानानैहाय खारैखौ होफाना आरो माबाबाय आरो एवख्रबना लानाय बायदि आरो एवख्रबना लानाय बायदि खालामलायबाय खालामनानै खोबहाबना होनानै दसे खोबहाबना होना आरो मा खालामो मिथिबायना आरो एरनानै आरो दसे खोबनानै दै होना लाबाय दै होना लानानै बेनिफ्राय दैखौ आन्दासै होबाय आरो होनानै ससे रानहोबाय आरो जि ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब गोदौगोन नङा साम' मैगङा बेनि उनावहाय मस्ला होलायबाय मस्ला होनानै ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होनानै ओमफ्राय दैया ससे रानोब्ला होनबासो साम'खौ मोन्दों होननानै साननोसै आरो आं बिरात गोब्राबआनो साम' मैगं संनाया बिरात गोबाव नाङो बेनिफ्रायथ' साखिबाय ससे दै रानोबा मोनबाय होनना साननानै ओमफ्रा माबाना साखिना लायो आरो साखिना संख्रि फानलुखौ साखिना नायो ओइ साखिबा संख्रै नांजासे संख्रैखौ होनोसै ओमफ्राय नांबायबा दसे गोबाव गोदौबावहोनानै ओमफ्राय खाङो आरो बेनिफ्राय दिखांना दोननानै साम'खौ जानाय नायो आरो खुरैयाव लानानै साम'खौ जानाय नायोब्ला गोथाव नंगौ ना नङा बेनिफ्रायथ' दालि आरो सबायजों संनाया बिरात गोथाव जाखायो जोबाबो उथिनाय नङा ओरैबायदि गोथाव जायो आरो साम' मैगं संनाया बिदि आरो बिरात गोब्राब आरो अनला मैगं संनायाबो बिरात गोब्राब अनला अनला मैगं संनाया बा अनलाखौ देना लादो बेनिफ्राय नों मा अनला संगोन आरो अनला सङोब्ला मा खालामनांगौ मिथिबाय अनखौबो देनानै ला नों मुलानि अनला जानो ना मा माबा लाइनि अनला जानो लाइनि अनलायाथ' बिरात गोथाव जाखायो लाइ अनलाया बिरात गोथाव जाखायो बेनिफ्राय अनखौ देना लादो बेनिफ्राय लाइखौ सायनानै मानानै इसे गोबाव लाखायो लाइ सायनायाबो एम्फौ एनला थायोना बेनि थाखायनो बिरात गोबाव जायो सायनायाव बेनिफ्राय लाइखौ सायखांना माखांना मोजां सुना लाबाय आरो सुना लानानै सुना लानानै मा खालामनांगौ खारैजों एवख्रबना लायो थाव साव होया आरो आङो थाव साव होया खारैजों एवख्रबना लानानै ओमफ्राय दै होबाय थोजासे ओमफ्राय दै होनानै फालुखौबो होखाबाय संख्रिखौबो होखाबाय हालदिखौबो होखाबाय बेनिफ्राय होखानानै ग्लब ग्लब जेब्ला गोदौगोन ने होनबानि समावहा फिथा गुन्दैखौ होबाय आरो फिथा गुन्दैखौ होनानै संबाय आरो माबा गोदौग्लब होबाय आरो फिथा गुन्दैखौ होनानै गोदौग्लबोबा थिकसे सागंदो नाबाय आङो अनला मैगं संनायाबो बिरात गोब्राब मोनागौमानि माबा अरदाबावनो थाबाय थानांगौ आरो अरदाबाव थाबाय थायाबा बेयो सिथाबनानै खामलांजोबगोन बेनिखायनो अरदाबावनो थाबाय थानांगौ एक्के एरना होबाय थानांगौ एरना होबाय थानांगौ ऐह जिबायदि गोथाव होननानै बुङोना आंनि अनला मैगं संनायखौ बयबो मोनजानायफोरा बिरात गोथाव नोंनि बे अनला मैगं संनाया होननानै बुङो आरो बिदि आरो जिबायदि ग्लब ग्लब गोदौ होयो एरना होबाय थानांगौ एरना होबाय थानांगौ बिरात गोब्राब अनला मैगं संनायाबो बिरात गोबावथार लायो जफाबाय थानांगौ जफाबाय थानांगौ अरदाबावनो जनानै एक्के एरबाय थानांगौ आरो एराबा जि खामगोन खामलांजोबो सिथाबनानै खामो आरो बेनिखायनो जनानै माबानांगौ आरो जनानै एरबाय थानांगौ मोनजासे जेतिया अनलाया बरहियासे मिलायो बोरैबा गल गल जायाना होनबा बिदि जायो अब्लासिम मस्ला मस्लि होनानै दसे ग्लब ग्लब गोदौ होनोसै आरो गोदौ होनानै बेनिफ्राय दिखाङो आङो दिखांना दोनो संख्रिफोरखौ माबानानै साखिनानै दिखांना दोनोब्ला बेनि उनावहाय जानाय नायनोसै जानायोबा जि गोथाव जाखायो अनला मैगङा